तेईस एक सौ छप्पन छः हज़ार दो सौ चौंतीस अठहत्तर हज़ार दो सौ छप्पन एक लाख दो हज़ार तीन सौ छप्पन